जय झूलेलाल असां सियारे में पंहिंजे गमलनि खे पंहिंजो ढके करे रखंदा आहियूं ऐं उन जो असां सॼो अच्छी सुठीअ तरह असां ध्यानु रखंदा आहियूं ताकी हू सुकी न वञनि ऐं उन खे असां सॼे ॾींहं में उन खे वधीक पाणी सियारे में वधीक पाणीअ जी ज़रूरत न पवंदी आहे त असां थोरो थोरो पाणी विझंदा आहियूं ताकी हू मतिलबु पूरो सही रहन पौधा खिलंदा रहन वधीक पाणी सां वरी सड़ी वेंदा त इन करे असां सियारे में थोरो थोरो पाणी विझंदा आहियूं अगरि उन्हनि खे लॻे थो की असां थोरा मुरझाइनि था पौधा त असां उन्हनि खे टाइम टाइम सां उस बि ॾेखारींदा आहियूं अगरि वधीक ओस जो टाइम थी वञे राति जो ओस थी पए त असां उन्हनि खे ढके करे बि रखंदा आहियूं पौधनि खे पोइ असां सुबुह जो उन्हनि खे वापसि खोले करे पंहिंजो वाखो करे हवा में बि रखंदा आहियूं विं केॾी केॾी महिल जीअं असां उन्हनि जो ध्यानु रखंदा आहियूं की सुकनि त कोन था सियारे में केॾी केॾी महिल मुरझाईंदा आहिनि त असां उन्हनि खे उस में रखी छॾींदा आहियूं जीअं हू वापसि खां खिली वञनि सियारे में बि पौधा सुठी तरह खिली वेंदा आहिनि उन्हनि खे रखी करे उन्हनि उस ॾेखारे करे पोइ ईअं लॻंदो आहे ॼण असांजो सियारे में बि असां पंहिंजे मतिलबु बाग़ में वेठा आहियूं ॼण उन मां हवा ईंदी आहे नंढा नंढा पौधा आहिनि ॾिसी करे असांजो ॾाढो मनु ख़ुशि थी वेंदो आहे की असांजो सियारे में बि उन जो पौधा ईअं सुठा खिलियलु आहिनि असां उन जो सुठी तरह ध्यानु रखंदा आहियूं त सुठा खिलियलु ई खिलियलु रहंदा आहिनि